फाटल्या म्हयन्याक चवथीचे पयलीं फ्लिपकार्टाचेर एक सेल पडिल्लो आनी हांव अशेंच पळयत बशिल्लें पळयता पळयता म्हाका बेडशिटां दिसलीं पळोवया अशें म्हण हांवेन खुबशीं वेगवेगळीं बेडशीटां पळयलीं वेगवेगळ्या ब्रेंडाचीं आशिल्लीं तातूंतलोच एक म्हाका बीएसबी होम ब्रेंडाचीं बेडशीटां दिसलीं खुबशीं बेडशीटां पळयलीं वेगवेगळे कलर पळयले वेगवेगळे पॅटर्न पळयले आनी म्हाकाय घेवपाचीं आशिल्लीं म्हणटकर तातूंतलीं हांवेन चार बेडशीटां सिलेक्ट केलीं चारय चार वेगळ्या रंगाचीं आशिल्लीं बेडशीटाचेर दोन उशाचीं कवरां आसात अशेंय फोटोवन दाखयल्लें डिस्क्रिपशनानय दाखयल्लें म्हणटगर बरीं आसा ताचो प्रायसय रिजनेबल आसा हें पळोवन हांवेन तीं चारय ऑर्डर केलीं आनी ताची डिल्हिवरी म्हाका सारके चवथीच्या आदले दिसाक आशिल्ली तें प्रमाणें सारकेंच चवथीच्या आदले दिसा ताची डिल्हिवरी जाली आनी मेळना फुडें हांवेन चारूय पॅकेट्स ओपन कन्न पळयलीं पळयत जाल्यार कितें चारय बेडशीटाचेर जीं उशाचीं कवरां दाखयल्लीं आशिल्लीं मेळपाचीं आशिल्लीं तीं उशाचीं कवरां नाशिल्लीं कलर जे हांवेन सांगिल्ले त्या कलराचीं आयलींच ना दुसरे भलतेच कलर आयिल्ले त्या शिवाय जो पॅटर्न पळयल्लो तो पॅटर्न सुद्दां वेगळोच आशिल्लो सायजीनूय थोडो फरक दिसतालो तरी सुद्दां त्याच स्थितीन नवीन हाडिल्ले आसात वापरपाक म्हण आनी चवथ सण आसा म्हणटगीर हांवेन नवीन वस्तू वापरल्या अश्यो म्हण त्यो चारय बेडशीटां वापरपाक काडलीं आनी वापरून जातगीर दोन दिसांनी आतां तीं म्हेळ जाल्लीं म्हणटगीर धुंवपाक काडलीं आनी धुंवपाक मशिनान घालन लायलीं मशीनांत बाकिचेय कपडे आशिल्ले पळयत जाल्यार चारय बेडशीटांचो कलर गेल्लो आनी तो कलर वचून जे बाकिचे कपडे मशिनांत घातिल्ले त्या कपड्यांकय लागलो चार बेडशीटां वायट जालींच तांचो कलर वचून त्या शिवाय बाकिचे कपडे घातिल्ले तांकांय तो कलर लागलो बऱ्या काॅलिटिचीं म्हण बेडशीटां मागयल्लीं प्रायस बरो आशिल्लो रिव्हिव्यस बरें दाखयल्ले आशिल्ले पूण हाडटगीर मात वापरून पळयतगीच कळलें की हीं सामकीं लाॅ कोलिटिचीं आशिल्लीं पळोवपाक दिसपाक एकदम बरीं दिसतालीं पूण कलर वतगीर सामकीं बोतरां कशीं दिसलीं एकूच फावटी वापरतकूच तांची अवस्था अशी जाल्ली आनी दुसरे फावटी तीं बेडीर घालपाच्या परिस्थितीचीं नाशिल्लीं सामकीं कलर फेड जावन कलर वचून तीं सामकीं धवीं पडिल्लीं इतलो वायट अणभव म्हाका पयले फावटीं आयलो